सत नवंबर उणिवीह सौ असी एक्वीह अप्रेल उणिवीह सौ सतरि चोवीह सितंबर ॾह हज़ार छह वीह मार्च ॿ हज़ार अठ पंदरहां अगस्त उणिवीह सौ चालीह